असां हुन व्यक्ति खे ईअं सलाह ॾींदासीं कि जंहिं बि व्यक व्यक्ति या माण्हू योग नओं नओं चालू कयो आहे करिणो आहे सुठे में सुठो कमु कयो अथईं ऐं अॻियां जीअं जीअं योग कंदा वेंदा कंदा वेंदा हुनखे सुठे नमूने शरीर स्वस्थ रहंदो काई बि ॿी बीमारी कोन थींदी काई बि सूरु आहे मथे में सूरु पेर में सूरु पेट जी बीमारी मथे जी बीमारी मगजी बीमारी किथे बि बीमारी कोन थींदी ऐं के बीमारी हूंदी बि त योग करण सां बीमारी लही वेंदी हा उमिरि लाइ ऐं दवाऊं बि बंदि थी वेंदियूं आहिनि योग करण सां ऐं सुठे नमूने शरीर स्वस्थ रहंदो आहे ऐं निरोगी रहंदो आहे जिंदगी भर योग करण सां शरीर स्वस्थ रहंदो आहे काई बि ॿी बीमारियूं कोन थींदी आहे